एकठो समयके बात छिकै कि जब हमे सनी अपने बी सी ए कॉलेजमे बी सी ए रऽ प्रोजेक्ट बनैलऽ छिकै ओकरामे हमेसनी डालै छिए जे बी सी ए रऽ एगो कोडिङ्गरऽ प्रोजेक्ट छिकै आओर प्रोजेक्टमे हमेसनी बनबै छिए वेब डेवलपमेन्ट एगो प्रोजेक्ट छिकै छिकै वेब डेवलपमेन्ट फ्रन्ट पेज हमेसनी बना लै छिए मिन्त्रा ऑनलाइन शॉपिङ्ग एप छिकै ने ओकरे शॉपिङ्गके तहत हमेसनी एकटा प्रोजेक्ट बनाइ छिए बनैलए छिए ओकरामे हमेसनी प्रोजेक्ट बना लै छिए बट ओकरामे होलै कि छै हमेसनी प्रेजेन्टेशन जब एच आर इक्विपमेन्ट सब आएलो छै एच आर सब आएलो छै इन्टरव्यू लै लए तबे हमेसनी जब प्रेजेन्ट करै छलिए ऐन लास्टमे हमरासनी प्रेजेन्ट अलाइन्मेन्ट होइ छै ने पहिलेके स्क्रीनपर जे अलाइन्मेन्ट होइ छै ओ बिगड़ि गेलऽ छलै कोडिङ्गके थ्रू तब एनही सनी लास्ट मोमेन्टपर की करलऽ जाइ तब हमे विद द हेल्प ऑफ हमलोग कोडिङ्गके थ्रू हमेसनी कोडिङ्गके थ्रू ओकरा सुधारैलऽ कोशिश करै छिकै कोडिङ्गके थ्रू सुधारलिए आओर ओकरा बाद हमे जाकरके ओकरा प्रेजेन्ट करलिए अकेले लास्ट मोमेन्टपर ओ तऽ हमरा छलै वेब डेवलपमेन्ट कोर्सके लिए एच टी एम एल जावा स्क्रिप्ट कोर्स करै छै तब हमेसनी सम्भालिए ओकरा